हाँ सर मैं रोहित बात कर रहा हूँ सर मुझे परफॉरमेंस को लेकर आपसे थोड़ी बातचीत करनी थी मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उसमें बॉलिंग में मेरी पेस नहीं आ रही है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया कि आप मुझे थोड़ी टिप्स दे दें

सर मेरा मीडियम रन अप है सर ज्यादा ना ज्यादा लंबा है न छोटा जी सर जी जी सर जी सर जी जी सर सर मेरी स्टेप्स भी मिस हो जाती है कई बार रन अप में मैं आगे निकल जाता हूँ क्रीज से कई बार नो बॉल बहुत अधिक होती हैं

जी और सर कोई एक्सरसाइज जिससे मेरी पेस बढ़ जी जी सर और कोई एक्सरसाइज जिससे मेरी पेस बढ़ सके जी सर

जी सर थैंक यू सर

जी सर जी सर

जी सर जी थैंक यू सो मच सर